ایسی بہت ساری کتابوں پہ کہ جسے مجھے پڑھنے کا بار بار شوق پیدا ہوا کیونکہ اس پہ اتنی ساری خوبیاں ہوتی ہیں اور اس کا ایسے کہانیاں کہانیوں پہ مشتمل ہوتی ہے کہ جو ہمیں اس کے پڑھنے کی طرف کھینچتا ہے تو اس میں سب سے پہلی کتاب کلیلہ دمنہ کی ہے جو کہ عربی ادب میں ہے اس کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے اردو زبان میں اور یہ کتاب مجھے اچھی اس لیے لگی کیونکہ یہ جانوروں کی زبان میں باتیں کرتی ہے اس کے کردار ہوتے ہیں سب کے سب جانور کے نام سے ہوتے ہیں اور اس کے جو الفاظ اور اس کی جو تراکیب سازی کی گئی ہے نہایت ہی عمدہ ہیں جسے پڑھنے سے ایک مزاحیہ انداز اور مزہ آتا ہے کیونکہ اس میں ایسی ایسی باتیں کی گئی ہیں جو کہ خاص طور پر سماج میں پایا جاتا ہے اور اس کا سماج میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کتاب میں سماج کی برائیوں کو کہ کس طرح سے ایک انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرتا ہے ان تمام چیزوں کو اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کتاب اخلاقیات پہ بھی مشتمل ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کسی کے چنگل میں کس طرح پھنستا ہے اور کسی کے چنگل کسی کو کس طرح سے بچایا جاتا ہے یعنی تدبیروں کا بھی انہوں نے اس میں باتیں کری ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے مختلف ضرب المثل کا بھی استعمال کیا ہے اور اس میں بتانے کی کوشش کری ہے کہ کس طرح سے اس کا فائدہ ہمارے سماج میں اور معاشرے میں اس کا اثر پڑ سکتا ہے